गुजरात मां हिकु सूरत शहरु आहे उन में वी एन एस जी यूनिवर्सिटी जेको वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी आहे हुते एडमिशन वठण लाइ असांखे जेका बि डिपाटमेंट आहिनि जीअं की असांखे अगरि बायोटैक में एडमिशन वठणो आहे त हुन लाइ असांखे हुन में ॿारहों पास करे हुनजो सर्टिफीकेट खपंदो ऐं ॿियो असांखे जेको नीट एक्ज़ाम हूंदी आहे हुन लाइ बि असांजो पंहिंजो जेको हुन में स्कोर आयो आहे उहो खपंदो ऐं असांखे हुन में दाख़िलु थियण लाइ जेकी हुन में एक्ज़ाम हूंदी आहे जेको प्रवेश में एक्ज़ाम हूंदी आहे उहो ॾियणी आहे ऐं हुन में हुनजी ब हुन ते असांखे जेका असांजा मार्कूं आहिया हूंदा हुन ते असांखे एडमिशन मिलंदो